सर तो हमको ना घूमने जाना था ती बिहार में जैसे हमकों विचार था कि पाटना जाते तो क कितना किराया छः सब यह सब बता नहीं सकते कि कहाँ घूमने वाली जगह है सर कितना ख़र्चा वह तो तो हम तो पेड़ करबे करेंगे कोई अच्छा जगह बताइए उतना तो पता नहीं है मुझ सोचने के लिए थोड़ा पूछ लेते हैं आप ऑटो चलाते हैं आपको नॉलेज होगा कि कहाँ कहाँ जाते सब घूमन घूमते फिरते होंगे तो इसलिए हम सोचे कि उतना हमको मालूम नहीं कि कोई अच्छा जगह बता देते तो लेकर चलते घूमने के लिए ओह

और तो इसलिए हम इधर इसलिए हमको सोचे कि आप ऑटो वाले हैं तो आपको नॉ ना कुछ होगा मालूम कि हम पूछे जो कि अच्छा अच्छा जगह घूमने का विचार था कितना ख़र्च आता है यह सब पूरा बता दीजिए और फे फिर ले कर चलिएगा इसलिए हम सोचे कि तनिक कॉल करके पूछ लेते हैं क्या सब कितने पैसे होते हैं क्या सब अच्छा है घूमने वाली जगह बिहार में भी हमें तीली तो हम ग हमको विचार है जाएँगे तो दोनों ही घूम लेंगे थोड़ा ख़र्च ना बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा दोनों घूम लेंगे तो अच्छी बात है दोनों समन घूम फिर लेंगे नॉलेज भी हो जाएगा पता भी हो जाएगा सब कुछ के बारे में नॉलेज भी ओह इसलिए हम पुछे कि हम आपको सब समय मालूम होगा कितना क़िला या सब कुछ हमने पूछ लेते हैं वही की बात सब हम सब हमको विचार था कि सब गोटा पुरी फैमली मिलकर जाते और घूम लेते अच्छी जगह आ पूछ लेते कि कौन अच्छी जगह घूमने वाली इसलिए हम सोचे कि कॉल करके ना पूछ लेते हैं और इसलिए हम सर हम बोले कि तनिक पूछ लेते हैं क्या कुछ है तो इसलिए कॉल इसलिए हम सर आपको नॉलेज लेने कॉल किए थे ठीक है ठीक